हेलो हाँ जी नमस्ते कोतवाली थाने से बात कर रहा हूँ बोलिए जी पाँच दिन पहले खोया है हाँ जी हो जाएगी उसका आपके पास बिल है उसका जो फोन आपने खरीदा उसका बिल जी आपसे खोया है या फिर आपको किसी पे संदेह है कि किसी ने चुराया है जी गिर गया है फिर आपने उसको देख लिया आपको नहीं मिला जी आपने सगे संबंधियों से पूछ लिया कहीं किसी को मिला हो या फिर किसी ने मजाक किया हो आपके साथ जी ब्लॉक करवाना है तो उसका बिल होगा आपके पास हाँ जी उसका आई एम ई आई नंबर से हो जाएगा जी आप आप आई एम ई आई आप हाँ जी उसको हम लॉक कर देंगे आपका आई एम इ आई नंबर और उसमें जो तब आपसे गिरा था जो फोन नंबर लगा हुआ था उसको बता दो और उसमें आपकी ईमेल आई डी भी लगी होगी और उसको बता दो हाँ मेरे पास ही आना पड़ेगा यहाँ पे आपके आधार कार्ड की फोटो को जी आपके आधार कार्ड को लेके आना पड़ेगा और बिल का फोटोकॉपी लाना भी पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्लैन करा देते हैं हमको उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि कौन कंप्लैन करा रहा है हाँ जी तो आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले आना और उसका उनका बिल होगा उसकी फोटोकॉपी ले आना और आपका ईमेल आई डी लिख लेना उसपे और मोबाइल नंबर लिख देना और आप यहाँ पे दे जाओ थाने में हम उसको लॉक कर देंगे जी आप तब आओगे तभी लिख देंगे अब जैसे अभी आप आज शाम तक आ जाते हैं तो हम आज भी लिख देंगे वरना आप जैसे कि सुबह ज़्यादा लेट तक आते हैं तो फिर तो उसी टाइम लिखी जाएगी हाँ जी आप आ जाओ यहाँ पे तब कंप्लैन भी करा दो उसकी हाँ तो आप ऐसा की हाँ आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए सभी कागज को आपके को और फिर हाँ फिर लेट तक हाँ मैं कंप्लैन आपकी नोट कर दूँगा आप व्हाट्सएप कर दीजिए फिर आप लेट तक कभी भी जब आएँ तब कागज जमा करा जाना मैं कंप्लैंट आपकी नोट कर रहा हूँ जमा जरूर कर जमा जरूर करा जाना कहीं बकाया रह जाएँ तो हम आपकी कंप्लैंट क्लोज कर देंगे जी थैंक यू सर आ जाओ